ہیلو سر آپ پلمبر بات کر رہے ہیں سر ہمارے نا کچن کی جو وہ نالی ہوتی ہے مطلب جو ڈرینج پائپ ہوتا ہے وہ شاید بلاک ہو چکا ہے اس میں سے پانی آ رہا ہے ہم نے اس میں ڈرینکس بھی ڈالا ہے پر وہ اوپن نہیں ہو رہی ہے شاید مجھے لگ رہا ہے کہ بلاک ہو گئی ہے تو مجھے وہ ٹھیک کرانی تھی اس میں سر نیا پائپ لگے گا یا پھر اسی پائپ میں ہو جائے گا اوکے ہم نے نا اس میں ڈرینکس بھی ڈالا تھا تاکہ یہ نالی اوپن ہو جائے لیکن وہ پھر بھی اوپن نہیں ہوئی زیادہ سب سے اچھا کب تک ہو جائے گا یہ ایک گھنٹے میں ہو جائے گا آپ فری ہیں ایک گھنٹے میں اوکے اور کتنے پیسے لگیں گے ساڑھے چار سو ٹھیک ہے اور مجھے نا ایک وہ بھی کرانا ہے ایک کنیکشن بھی کرانا ہے واش بیسن کا کنیکشن کرانا ہے مجھے ہاں جی تو اس کا کوئی ہمارے پاس سامان وغیرہ بھی ہے نہیں تو واش بیسن میں صرف ٹوٹی سے کنیکٹ کرانا ہے مطلب کہ زیادہ بڑا نہیں ہے پاس مطلب تھوڑا پاس میں ہی ہے اوکے ٹھیک ہے چارجز کتنے ہوں گے ہزار روپے چارجز ہوں گے سامان سے ہٹ کر اور آپ کا سروس چارج کتنا ہوگا اوکے وہ مٹیریل ہمارا ہوگا ٹھیک ہے سر تو پھر آپ ایک گھنٹے میں آجائیے اوکے تھینک یو